مرزا کارپینٹر بات کر رہا ہوں آپ کون ہیلو جی میں مرزا کارپینٹر بات کر رہا ہوں آپ نے کال کری ہے مجھے اچھا تو فرنیچر میں آپ کو کیا کیا بنوانا ہے تو آپ کا نو بائی نو کا کمرہ ہے تو بیڈ ڈبل والا بنے گا یا سنگل بیڈ بنے گا کہہ رہا ہوں تین بائی تین کا آپ کا بیڈ بنے گا اور اس میں اچھا خاصا خرچہ آئے گا اور بیس ہزار روپے کا بیڈ بنے گا آپ کا صوفہ جو ہے آپ کو تو کیسا بنوانا ہے آپ کو صوفہ ٹو سیٹر بنوانا ہے یا تھری سیٹر بنوانا ہے تو صوفہ بھی آپ کو پڑے گا یہی کچھ سات آٹھ ہزار کا پڑے گا صوفہ آپ کو اور صوفے میں الگ سے مٹیریل لگتا ہے جیسے اس کا جو فم وغیرہ ہوتا ہے تاکہ وہ بیٹھنے میں کمفرٹیبل ہو اس کے چارجز الگ سے ہیں تو صوفہ آپ کو پڑ جائے گا تقریباً تقریباً دس ہزار میں تو اگر میں اگر آپ کو ٹوٹل بتاؤں بیڈ کے اور صوفے کے دونوں فرنیچر کا ملا کے آپ کا بیٹھے گا یہ تیس ہزار کا آپ کا بیٹھے گا پر آپ دونوں چیزیں بنوا رہی ہیں ایک ساتھ تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے جو آپ کو اٹھائیس ہزار روپے کا پڑے گا جی اٹھائیس ہزار کا پڑے گا ٹھیک ہے میں بنا دوں گا اور کیا نام ہے ایڈوانس لوں گا میں پندرہ ہزار روپے ایڈوانس لوں گا اور کیا نام ہے کام ہونے سے پہلے اور میں ایک دفعہ آپ کا گھر میں بھی آ کے دیکھوں گا کہ مطلب سائز کا اندازہ لگاؤں گا انچی ٹیپ سے ناپ وغیرہ کر کے پھر اسی کے بعد میں بیڈ کا بھی ناپ کنفرم ہو جائے گا نا اور صوفے کا پھر میں بناؤں گا اور میں پندرہ ہزار ایڈوانس لوں گا اور باقی کے بارہ ہزار جو بچے ہوئے ہیں بارہ تیرہ ہزار روپے وہ جب آپ کی بیڈ کی اور صوفے کی ڈلیوری ہو جائے گی میں تب لوں گا آپ سے آپ اپنا ایڈریس بتا دیجیے ٹھیک ہے میں آپ کو آ کے نا کل اسی نمبر پہ کال کر لوں گا